कबड्डीसभकऽ खेलयकऽ फायदा ई छै कि अगर तू बढिआँ कबड्डी खेलैत छै कोइ बच्चा तऽ ओकर पहिले तऽ डिस्ट्रिक्टमे सँ अथी इस्कूलीसे सिलेक्शन होय छै डिस्ट्रिक्टमऽ खेलैत छै तऽ वहां प्राइज उराइज मिलैत छै सर्टिफिकेट मिलैत छै तऽ फेर ओ जाय छै अथी स्टेट खेलयलऽ स्टेट लेवल खेलय हइ तऽ ओकरामे अगर प्राइज उराइज मिलैत छै तऽ नौकरी नौकरी उकरी मिलएकऽ अथी सरकारी नौकरीसभ मिलयके चांस रहैत छै जैसे कोइ बच्चा अगर बिहारसँ खेलल छै तऽ सरकार ओकरा लिअ बहुत सारा व्यवस्था करऽ हइ कि ओसभ आरामसँ सरकारी नौकरी उकरी लिअ पारय कहीं काम अथी करय पारय अगर स्टेटमऽ भी अच्छा खेलैत छै तऽ नेशनल सिलेक्शन होयत छै इंडियन टीम भी जेकरामे कि ओ खेलीकऽ अपन देशकऽ अथीकऽ नाम ऊँचा करय पाबैत छै आओर जैसे मोबाइलसभ वाला गेम होयत छै पबजी होलय फ्री फायर होलय ईसभ खेलय छै तऽ बच्चा सुनिकऽ आँख आँख उँख पर असर पड़ैत छै मेंटिलिटी पर असर पड़ैत छै आ सोचयकऽ क्षमता कम हो जाय छै आँख एगदम आँख उँख खराप हुअकऽ जादा अथी रहैत छै बच्चा सुनिकऽ चिड़चिड़ापन आबि जाइत छै कोइ चीज काम करतै कोइ बोलतै तऽ चिड़चिड़ा जाय लगैत छै आ एकरासँ तऽ बच्चाकऽ ऊपर कोइ पबजी उबजी खेलयकऽ बहुत असर पड़ैत छै